جی ہاں میں نے اپنی ثقافت کے علاوہ دوسری ثقافت کی ایک دو ڈشیں پکائی ہیں مثلاََ مغربی ثقافت میں پزّا اور برگر کافی مشہور ہے اسی طرح ہمارے ہندوستانی مختلف صوبوں کی ثقافتی ڈش کافی مختلف ہے جیسے گجرات میں اٹلی ڈوسہ اسی طرح بہار میں لٹی چوکھا وغیرہ